میرا نام ثمامہ ہے کش گنج سے بول رہے ہیں میں نے ایک صاحب سے نمبر لیا میری بات سیمانچل فرنیچر والے سے ہو رہی ہے مجھے شادی کے لیے شادی کے لیے کچھ سامان چاہیے مل جائیں گے آپ کے پاس ہلو

میرے کسی عزیر کی شادی ہے جی بول رہے ہیں میرے کسی عزیز کی شادی ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ سامان چاہیے مل جائے گا آپ کے پاس جو مجھے چاہیے پلنگ چاہیے کرسی چاہیے ٹیبل چاہیے اور بیڈ چاہیے اور بھی کچھ چیزیں چاہیے کتنی کوالٹی کی جی اس کی قیمت کیا ہے مہاراجہ پلنگ کی قیمت مہاراجہ پلنگ کی قیمت کیا ہے اس میں ایسی کیا خاصیت ہے جو پانچ لاکھ کا ہے ہم نے تو اس سے پہلے

اور کرسی کرسی کی کیا قیمت ہے

جو کرسیاں ابھی چلتی ہیں مجھے وہ چاہیے اس ٹائپ کی چاہیے

بیڈ اچھا آپ مہاراجہ پلنگ کی قیمت بتائیے صحیح جو آپ دیں گے

آپ پہلے قیمت بتائیں گے تب نا قیمت فکس کریں گے پھر ہم جائیں گے قیمت ہی اگر مجھے پسند نہیں آئے گی تو کیسے جائیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے